जय झूलेलाल दिल्लीअ में मायुनि लाइ ऐं भायुनि लाइ मतलबु जे के मुंहिंजा भावर आहिनि मुंहिंजी भेनरूं आहिनि हुन लाइ त शॉपिंग जी जन्नत आहे जन्नत मतलबु जन्नत आहे तव्हांखे सौ रुपए खां वठी करे हिकु लख रुपए ताईं जी शइ तव्हांखे मिली सघे थी तव्हांजी पसंदि तव्हांजी इच्छा जे मुताबिक़ि तव्हां कुझु बि ख़रीदे सघो था मुंहिंजी नज़र में अगरि मां स्टाट कयां सभिनी खां पहिरीं मार्केट आहे सरोजनी नगर तव्हां हुन में ॿ सौ रुपए जी पेंट खां वठी करे ॿ हज़ार जी पेंट बि वठी सघंदा आहियो मायुनि लाइ हुते हर शइ जो मोडन ऐं क्लासिक ऐं हिंदुस्तानी हर तरीक़े जूं शयूं मिली सघंदियूं आहिनि ॿीं हिकिड़ी ॻाल्हि सरोजनी नगर में नओं हिकु दुकानूं खुलियूं आहिनि जीअं ते शादी करण वारी जेकी छोकरी आए वञी सघेती ऐं जे के जो बजेट कोने ॾह वीह हज़ार पंजाह हज़ार लख रुपए जो लहेंगो वठण जो त हू वञी करे हुते पंज हज़ार रुपए जो किराए ते लहेंगो वठी सघे थी जंहिं कंहिंजी पंजाह हज़ार जी वेल्यू आहे त हुनजो शादी बि ख़ूबसूरत तरीक़े सां पूरी थी वेंदी ऐं हुनजो पैसा बि ओतिरा कोन लॻंदा असीं किराए जी बि दुकानूं दिल्लीअ में मौज़ूदु आहिनि सरोजनी मां निकितो त तव्हां लाजपत नगर वञी सघंदा आहियो मोडन शॉपिंग लाइ ऐं तव्हां पोइ हिकिड़ी ॿीं मार्केट आहे पालिका बज़ारि लेकिनि पालिका बज़ारि में हिकिड़ी प्रोब्लम हली रही आहे कि माण्हू जे के सौ रुपए जी शइ ॿुधाईंदा आहिनि त वीह में बि ॾेई सघंदा आहिनि हू तव्हांजे अंदरि पॉवर हुजणु खपे कि तव्हां केतिरी बार्गेनिंग करे सघंदा आहियो त हुन लाइ थोरो सो चालाक ऐं शातिर माण्हू खपे कि पाण खे बार्गेनिंग अचिणी खपे ॿियो तव्हां होलसेल जा मार्केट कयो था बिजनिस लाइ कयो था त तव्हांखे सदर बि वञी सघंदा आहियो जे के होलसेल जो सामान ख़रीदणो आहे पंहिंजे शहर में वञी करे विकिणणो आहे त सदर में वञी करे बि विकिणे सघो था बाक़ी मॉल्स जी कोई कमी कोने दिल्ली जे अंदरि कोई बि ब्रांड खपेव का बि शइ खपेव त हू मॉल में बि मिली सघंदी आहे हर कंहिंजी पंहिंजी ज़रूरत हूंदी आहे पंहिंजो वीचारु हूंदो आहे पंहिंजो बजट हूंदो आहे हुन हिसाब सां तव्हां दिल्लीअ में शोपिंग करे सघंदा आहियो जय झूलेलाल